बस में अगर सुविधा हो जाए किराया कम लगें तो कोई भी लोग जाने में और कहीं भी जाने में कोई भी आगे चले जाएंगे की ज भाड़ा उसमे कम लग रहा हैं तो हम जा सकते हैं क्यों चाहें ऐसे लोग हो चाहें स्टूडेंट हो मतलब कोई विद्यार्थी भी हो जाने खाने अच्छा लगेगा की ह भाड़ा कम ले रहे हैं तो हम जा सकते हैं क्यों वहाँ पर भाड़ा कम चल रहा है हम जा कर पहले पहुँच जाएँ पहले बैठ जाएँ पहले चलें जाएं या समस्तीपुर जाने का पड़े चाहे दरभंगा जाने का पड़े चाहें कहीं भी लोग जाएँ तो वहाँ पर कम मतलब काम भाड़ा में तो सब चाहते हैं न मेरा कम भाड़ा लगें तो सुविधा के लिए मेरा कम पैसा लगेगा तो हम कहीं भी साथ जा सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा भाड़ा लगेगा वहाँ पर तो कोई जा नहीं पाएगा क्योंकि सोचेंगा की ह मेरा यहाँ पर बीस रुपया भाड़ा लग रहा हैं तो मेरे बीस रुपया पास मे तो है ही नहीं तो मै बीस रुपया कहाँ से लाऊँ जो जाएंगे तो उसको पास रहेगा पाँच रुपया तो पाँच रुपया वाला भी गाड़ी को इंतजार करेंगे ह पाँच रुपया वाला गाड़ी में हम लोग देखेंगे इंतजार करेंगे रोड पर खड़े रहेंगे की ह गाड़ी आयेंगे ऐसा सुविधा तो हम जाएंगे नहीं तो नहीं रहेगा तो पैदल ही जाएगा पैदल जाते जाते वह लोग थक जाएंगे सोचेंगे हाँ कि हम मतलब पैदल पैदल भी जाते जाते कितना दूर तक जाएंगे बहुत जाएंगे तो दस मिनट बीस मिनट ऐसे करकें पैदल चल पायेंगी उससे ज़्यादा तो नहीं चल पायेंगी क्योंकि वह गाड़ी का सुविधा ही अलग होता है गाड़ी में अगर भी भाड़ा किराया कम लगे तो मतलब जाने का होगा भी तो दरभंगा भी जा सकती हैं समस्तीपुर भी जा सकती हैं चाहें पटना भी जा सकती हैं किराया कम रहेगा तब तो जा सकती हैं कहीं भी और किराया ज़्यादा रहेगा तो उसमें तो कहीं जा नहीं पाएगी और न कुछ कर पाएगी भाड़ा रहते हुए कुछ न कर पाएगी न जा पाएगी क्योंकि उसके पास तो पचास रुपया हैं तो करेगी क्या पचास रुपया अगर कोई भाड़ा मांग ले ड्राइवर तो पचास रुपया तो उसको भाड़ा में चले जाएगा तो पैसा दे देगी तो फिर उसको पास में तो कुछ रहेगा नहीं जो जा पाएगी इसलिए वहाँ पर वह सोचने लगती है कि हाँ अगर हम पैदल करके जाए पैदल जाए मेरा पचास रुपया बच जाएगा तो पचास रुपया के ले कर हम कुछ मतलब ले कर जा सकते हैं तो ऐसे तो होगा ही नहीं तो उसी लिए भाड़ा अगर कम रहता तो कहीं भी लोग कहीं भी चली जाती हैं बैठ कर उसमें कि हाँ पाँच रुपया वहाँ पर भाड़ा हैं दस रुपया भाड़ा हैं पंद्रह रुपया भाड़ा हैं तो जा सकते हैं लेकिन पचास रुपया तो ज़्यादा देखने में लग रहा हैं इसलिए नहीं जा पाती है